अॼुकल्ह जे वक़्त जे लाइ अॼुकल्ह जे ज़माने में सिख्या खेत्र में योग बि जीअं सिख्या ज़रूरी आहे तीअं हिकिड़ो योग बि ज़रूरी आहे योग योग बि अॼुकल्ह सॼे दुनिया में योग सॼो शुरूआति खां वध वधे पियो योग करणु सभेई योग जा अध्यन हलनि पिया योग जा क्लासिस हलनि पिया ऐं योग करण हिकिड़ो ज़रूरी आहे छाकाणि त योग करण सां शरीर जेको स्वस्थ रहे थो स्वस्थ रहे थो अॼुकल्ह जा जेके ॿाहिरि जा खाधा आहिनि उन खाइण सां बीमारियूं थियूं थियनि पर योग करण सां उहे बीमारियूं दूरि थियूं थियनि ऐं शरीर बि मजबूतु थिए थो इन करे ई इन दु दुनिया में मुल्क में योग करणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं योग ॾींहों पोइ ॾींहं वधंदो रहंदो सभु अॼुकल्ह सभु सॼे दुनिया में योग हले पियो ऐं योग जे प्रति सॼे दुनिया में सॼे भारत में बि जागरुकता अची रही आहे इन जागरुकता इन में सॼो योग करण सां हिकिड़ो कल्याण थींदो ऐं सॼो शरीर मजबूतु थींदो इन करे योग करणु ॾाढो ज़रूरी आहे